बाइकिंगके सभसँ यादगार अनुभव हमर छल जहन हम बाइक सिखैत छलहुँ बाइक सिखयके दरमियाँ एना तऽ घरके गार्जियन बाइक लय जाइके लेल अनुमति नहि दय छलाह किन्तु हम जे छै नुका कए बाइक लके आ सड़क पर निकलि जइए तऽ ओहिमे एकटा जे छै से एहन क्षण रहय जखन कि हम बाइक चलेबाके प्रयासमे रहिए आ सामनेसँ जे छै एकटा बाइक आबैत रहय आ हमर दुनू हाथ थर थर करैत रहय बाइक पर किन्तु हम ताहियो बाइकके बढ़ाबैत रहिए तऽ हमर जे स्थिति देखलकै ओ सामनेसँ जे बाइक आबैत रहय ओऽ बाइकबला जखन हमर स्थिति देखलकै तऽ ओ बेचारा की केलक तऽ अपने बाइककेँ रोकिके आ कातमे खड़ा भए गेल आब हमर नजर जखन ओकरा पर पड़ल तऽ हमरा बड्ड जोरसँ हँसी लागल कि ई देखिऔ जे बाइक चलाबय छै डर हमरा होइ छै आओर हमरोसँ बेसी डर हिनके भए गेलनि कि कहीं आबिके ई हमरा सामनेसँ ठोकि नहि दिअ आओर इएह हमरा बाइकमे सभसे यादगार अनुभव रहय हमरा लेल एक बेर हमर बाइक चलिते चलिते खराब भए गेल रहय ओहो समय हमरा लेल बहुत यादगार रहय किआकि हम एहन जगह पर रहि जतय दूर दूर तक कोनो मिस्त्री वा कोनो गैरेज नहि रहय किन्तु हम जे छै से एकटा मित्र रहय हमरा हम ओकरासँ फोन पर गप कएके आओर अपन बाइकके कोहुना ठीक कएके ओतयसँ निकलि गेलहुँ इहो हमरा जीवनमे बाइकिंगके दौर दौरान बहुत यादगार समय रहय